हमरा सभके कानूनी मुद्दा निपटयके खातिर कोर्ट जाय पड़ैए ओकील करय पड़ैए ओकील करयके बाद सारा कागजके प्रक्रिया करय पड़ैए जमीन जगहके विवाद पारिवारिक मामिला उएह ऋण इत्यादि जौ कानूनी मुद्दा निपटारा करयके लिए इहाँ बेकारसँ सम्पर्क एक छै संकिर्त ओकील जमीनसँ सम्बन्धित विवाद पारिवारिक मामिला मजदूरी हमसभ देखियौ मजदूरी कए कऽ पाइ उपार्जन करै छियै तकर बाद ऋण भी लिअ पड़ैए जमीन सम्बन्धी केस मुकदमाके चक्करमे किछु पाइके जरूरत पड़ैए ऋण भी लिअ पड़ैए आओर कानूनी प्रक्रिया बहुत खराब होइ छै लेकिन जमीन जगह सम्बन्धित विवादके चलते ओकीलके द्वारा आगू प्रक्रिया कोर्टके बढ़ावय पड़ै छै बढ़बैत हुए जज मजिस्ट्रेट एस डी ओ जे कोर्टमे केस चलै छै ओहि कोर्टके सहारा लिअ पड़ै छै ओकीलके सहारा लिअ पड़ै छै पाइ घटि जाइ छै ऋण भी लिअ पड़ै छै आओर मजदूरी भी कए कऽ केस मुकदमा लड़य पड़ै अछि एहि खातिर जमीन जगहके मुद्दा कानूनी प्रक्रिया निपटारा करय खातिर पइसाके ही जरूरत पड़ै छै तब लास्टमे कानूनी मुद्दा पञ्चायतके ऊपर भेज दै छै पञ्चायतके द्वारा सरपञ्च पञ्चायतके कोर्ट भेल पञ्चायतके सहारा लिअ पड़ै छै सरपञ्चके सहारा लिअ पड़ै छै तऽ एहिपर हमसभ विचार करै छियै कि कोनो तरहके विवादकेँ लै लए मुद्दा अछि तऽ हमसभ चाहै छियै कि जमीन सम्बन्धी हुए घर सम्बन्धी हुए पारिवारिक मामिला हुए कोनो तरहके मामला आगू नहि बढ़ना चाही आगू बढ़यके बाद कानून कानूनी प्रक्रिया बढ़ि गेलाके बाद